हेल' ओइ आं माबानिफ्राय फैदोंमोनहाय बेंगलनिफ्राय नोंसिनि बे माबायाव भुटाननि कमला फानोलायनो मा अबेनिफ्राय औ गोदै होननायखाय बायनो फैदोंमोन आङो बा लांगौमोन आङो बबे बबेयाव फानो नोंसोरो बबेनिफ्राय लाबोयो बे कमलाखौ ए औ ए बिदि होननायखाय आंबो आं लांगौमोन एसे न'आव जानो एसे फिसा फिसौफोर जानो नांगोन ना आङो गोथाव होननायखाय जानो लुबैदोंमोन आङो ओमफ्राय बेसेनिथो फानो नोंसोरो ए थाइब्रैजों थाइबाजों औ ए दे माबा ओरै बेंटलआवबो फानो ने औ लांगौमोन ओमफ्राय बे बेंटलआव फाना लांनायाथ' लांगौमोन दिनैबो गाबोनबो लांजायो दिनैबो लांजायो दिनैनो लांगौमोन आरो आङो औ मोन मोनगोन ने थांबा मोनगोन दा थांबा मोनगोन दा बिदिबा थाङोबा आङो ओरैहाय लानानै थांनायसै आङो औ दे जाबाय दा